हम मधेपुरा ज़िले से हैं मेरे मधेपुरा ज़िले में पर्यावरण बहुत अच्छा है और अच्छा रहना चाहिए मतलब गाची बिइक्च आप खेती बाड़ी जो करते हैं उसको सही तरीके से करना चाहिए और गाची वृक्ष लगाना चाहिए उससे क्या होती है मतलब कहीं कहीं मतलब हर जगह पौधा लगाने से पौधा सुरक्षित रहने से हमको संतुलिन ते संतुलित भाव हवा मिलती है पर्यावरण मिलती है पर्यावरण से क्या होता है जितना भी गंदगी है वह महसुस नहीं होता है और हवा से मन की जो कोई भी बीमारी है हवा मतलब अति से ठीक हो जाते हैं अगर पर्यावरण मतलब गाची वृक्ष नहीं लगाए हवा नहीं मिली साँसे प्रोब्लम होंगे हम नुकसान में भी जा सकते हैं डोक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा तो इसलिए गाची वृक्ष लगाना चाहिए तो पौधों लगाने में हम पौधों पौधा को लगाते हैं फ़िर समय समय पर पानी देते हैं खाद देते हैं अस्प्राय करते हैं आज कल तो कई तरह की मशीनें आ गई हैं कई तरह की दवाई आ गया है तो उससे हम मतलब हम कीड़ा मकोड़ा जितना होता है वह अस्प्राय करते हैं तो कीड़ा मर जाते हैं तो हम यह संतुलित मतलब हवा मिलती है तो हम हवा से अच्छा रहते हैं खेत में अपना मतलब खेती करते हैं तो समय समय पर खेती करते हैं समय समय पर जो सब फसल होता है वह लगाते हैं इससे पर्यावरण अच्छा रहता है तो हम गाची लगाए तो जैसे पौधा लगाए तो हम पौधा में पानी दिए खाद दिए दवाई दिए तो ठीक हो जाते हैं तो हम हवा में अच्छी संतुलित ह हवा में मिलती है तो हम लोग गाँव से हैं गाँव में तो कई प्रकार की तो गाची वृक्ष होते हैं सारे एरिया में तो नहीं होता हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं गाँव में रहते हैं तो गाँव में ठीक ही है हमको हवा छाही मिलती है हमको तो पर्यावरण से बहुत लाभ है पर्यावरण मिलना चाहिए हर एक इंसान को पौधा लगाना चाहिए पौधा में पानी डालना चाहिए अपना समय समय पर पानी डालना चाहिए जिसे सुबह छः बजे पानी डालिए फ़िर शाम में डाल दीजिए छः बजे तो शाम में डालते हैं तो रात भर पौधा को आराम मिलता है लाभ होता है उसी सुबह पौधा पूरा हराभरा दिखता है पर्यावरण से हमें यही लाभ है अगर हम पौधा नहीं लगाएंगे हमें हवा नहीं मिलेगी तो हम मेरे शरीर का नुकसान भी हो सकता है हवा नहीं पाने से तो कुछ भी हो सकता है अगर नहीं लगाया तो गंदगी होगा इसलिए साफ पौधा लगाते हैं तो उसके नीचे बगीचा में साफ सफाई भी रहना चाहिए गंदगी नहीं रहना चाहिए गंदगी से संतुलित हवा नहीं मिलेगी इसके कारण आपको हमें साफ सफाई करना पड़ता है हम लोग साफ सफाई करते हैं रखते है अपना बगीचा को रोड के किनारे किनारे भी पौधा लगाते हैं लगाए हैं और रोड रोड के किनारे में पौधा रहना चाहिए क्योंकि हम कहीं दूर जाने हैं तो पौधा नहीं है तो धूप लगता है हवा नहीं मिलती है तो परेशानी हो जाती है कहीं दूर जाने में परेशानी आते आते घर बीमार पड़ जाते हैं तो रुड के किनारे किनारे में भी पौधा लगने से हमें अच्छी स अच्छी हवा मिलती है मतलब रोड पर महसूस नहीं होता है कि हम कहीं जा रहे हैं इससे हमें लाभ मिलता है मतलब धूप भी नहीं लगता है कि शरीर में हम कहीं दूर का सफर कर रहे हैं अहसास नहीं होता है तो इसी लिए पौधा लगाना चाहिए तो परि पर्यावरण स्वच्छ रखना चाहिए स्वच्छ रखने से मनुष्य को बहुत लाभ मिलता है